मिथिला पेन्टिंग केनाइ हमरा बहुत छोटेसँ पसन्द छलाए जेनाकि हम सभकेँ देखै छलियनि करैत हमरो मन करै छलाए हम सीखी फेरो धीरे धीरे खुदो सॅं कोशिश करै छलहुँ फेरो हमरा केओ टीचरो एलथि सिखबै लेल तऽ हम पेन्टिंग मिथिला पेन्टिंग सिखलहुँ आब जेना मिथिला पेन्टिंग मे कोबर साँझ ई सभ होइया तऽ ई सभ चीज बनाबै लेल आबैया आब बहुत चीजमे पेन्टिंग कऽ लै छी बहुत जादा इन्ट्रेस्ट मिथिला पेन्टिंग सॅं हमरा आओर केनाइ बहुत नीक लागैया जेना हम कते जगह प्रतियोगिता सभमे गेलहुँ ओहि सभमे गेलहुँ तऽ हर जगह हर तरहके चीज देखलियै जगह जगह गेलासँ आओर पेन्टिंग के बारेमे नॉलेज बढ़ल जे पेन्टिंग मे इहो होइत छै एना होइत छै बहुत तरहके चीज पता चलल तऽ पेन्टिंग आब बहुत नीक लागैया हम हरेक चीज पर करै छी पेन्टिंग कोबर बनेनाइ साँझ बनेनाइ ई सभ आबैया सभ चीज पर बनबै छी दुपट्टा कार्डबोर्ड कप प्लेट ई सभ पर हम बनेबो करै छी आओर हमरा बनेनाइ नीक लागैया बहुत नीक लागैया हमरा मिथिला पेन्टिंग केनाइ